कोई टोल फ्री है में हुआ है और ये है फार्च्यूनर है कौनसी है महिंद्रा की थार है हाँ जी आपको कौनसी लेनी है स्कॉर्पियो की तो है बाईस लाख और उसमें ये थार है जो अठारह लाख और फोर्च्यूनर है वो

क्वालिटी नहीं नहीं हम ही करवा देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी

उनमें से हो तो बता देना हाँ जी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको तो कोई सी भी सी हो कर दी जाएगी जी बिल्कुल बिल्कुल है जी कोई दिक्कत रेड वाले आपको कलर कौन सा यूज करना है वाइट में लेना है

बिल्कुल देख लेंगे जी कोई नहीं हाँ जो शोरूम एक से हैं

हाँ जी हाँ जी हाँ जी

कोई दिक्कत नई